बिफां थाखानायावथ' बिदिनो खोलोम होयो खोलोम होनानै बिदिनो खोलोम होनायनिफ्राय मोनफिननाय जायो आरो बिफांखौ गायफिननाय जायो बिदिनो लेरख' दंफां लिसु दंफां बिखौ माबानाय जायो आरो खोलोम होनानै मोनफिननाय जायो बिफां थाखानायनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो माबा मा होनो बेगरफोरबो थायोना बेगरफोरखौ जावैनानै जावैनानै ओमफ्राय बेखौनो बिफां खालामनाय जायो आरो बिदिनो जेन'बा बै जेन'बा बै जाहैबाय माबा जलफि बे जलफि बेगरखौ गायनानै गायफिननानै फेदेरनानै बिफां मोननाय जायो आरो जावैनानै जावैनानै जावैनानै खोलोम होनानै मोनफिनाय जायो आरो फेदेरो बेखौनो बिनिखायनो बेगरखौ जावैनानै बा गयफोरखौ जावैनानै माबानाय जायो आरो मोनफिननाय जायो बेखौनो बिफां मोनफिननाय जायो ओमफ्राय बिनि बिनि बिफांनि आरो फिथाइफोरखौनो आरो बिनिफ्राय आरो मा होनो जावैफिननाय जायो आरो बा खोलोम होफिननाय जायो

माबा दं नालाय फिथाइफोर दं नालाय मेरला रोखोमनि दङ बिदिनो लिसु दंफां दं लेरख' दंफां दं ओमफ्राय नारें जुमब्रा दं खान्थालफोर दं आरो मा होनो जलफि दं बेखौ माबाफिननानै मोननाय जायो आरो जेन'बा लिसुखौथ' खोलोम होयोना लिसु ओमफ्राय लेरख' बिसोरखौ खोलोम होनानै बिफां मोनफिननाय जायो आरो जलफि बिदिनो खान्थाल थाइजौफोरखौ बे बेगरनिफ्रायनो दंफां मोनफिननाय जायो बा बिफां मोनफिननाय जायो बेखौनो बिखौनो बिफां मोनफिननाय होननानै बुंनाय जायो बे फिथाइ फिथाइनिफ्राय आरो बे माबाबाय नालाय मा होनो मा होनोमोनलाय जावैफिननाय जायो नालाय बे बेगरानो रज'फिननाय जायो नालाय बेखौनो होनो बेनिफ्रायनोे बे बेगरनिफ्रायनो बिफां मोनफिननाय जायो आरो जावैनानै फेदेरनानै लिसुफोरखौथ नों खोलोमसो होयो खोलोमनिफ्रायसो बिफां मोनफिननाय जायो फिथाइजोंथ' खम आरो फिथाइनि खिलिनाया खम जायो आरो बेगर हरनानै खिलिनाया खम जायो बेखौनो बुङो आरो दिहुनफिननो हायो बे माबानिफ्रायनो बिफांनिफ्राय बिफां मोनफिननाय जायो आरो बे फिथाइनिफ्राय बिफां बिफांनिफ्राय फिथाइ फिथाइनिफ्राय बिफां मोनफिननाय जायो आरो माबाफोरखौथ' माबानाय जायो नालाय बेगरनिफ्राय मोनफिननाय जायो नालाय गय बा खान्थाल थाइजौफोर बेगरनिफ्राय बिफां मोनफिननाय जायो बिफांनिफ्राय बेगर मोनो बेगरनिफ्राय बिफां मोनो बिदिनो आरो